ते एह् आह्लियां चीज़ां अस लेई सकने आं पर सर्दियें दे मौसम च इन्नियां सारियां चीज़ां साढ़ियां ओह् नेईं लगदियां न जिन्नी अस गर्मी दे मौसम च फसल उगाई सकने आं होर किश चीज़ां बी हैन ते लाई सकदे इन्नी सर्दी दे मौसम च निं होंदी हैन ते गर्मी दे मौसम दी गल्ल करचै तां गर्मी दे मौसम बिच्च जि'यां अस मक्कां लांदे ते खानें च जि'यां मक्कां होई गेआ कोई बैंगन होई उस दे कन्नै जि'यां मूली होई

पर गर्मियें दे मौसम च गै अस आलू लाई सकदे आं ते मुंगफली बी ग्रांऽ च होई जंदी हर प्रकार दी सब्जी अस आक्खी सकने आं टमाटर खाने आह्ली हर इक्क चीज़ साढ़े होई जंदी ते

बड़ी ज्यादा मतलब बारिश होंदी बारिश कन्नै केह् होंदा कि बड़ी ज्यादा तबाही होई जंदी चीजें च ते फसलां जेह्कियां न ओह् खराब होई जंदियां न ते इस आस्तै कि ज्यादा असेंगी मतलब ज्यादा बारिशां बी नेईं चाही दियां ते ज्यादा सुिक्का मौसम बी निं चाहिदा बारिश बी ढंगै दी होनी चाहिदी ते सुक्का बी ढंगै दा पौना चाहिदा ते ओह् सुक्का जेह्ड़ा उस आस्तै पानियै दी जरूरत रौंह्दी ते खलकें लाकें जेह्ड़ा इन्ना ज्यादा पानी निं होंदा